राजस्थान की कला और शिल्प अत्याधिक है जो कि जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना मिट्टी के बर्तनों पर पैंटिंग करना लकड़ी और संगमरमर पर नक्काशी बनाना उस पर बुनाई करना नृत्य के लिए यहाँ पर घूमर है कच्ची घोड़ी है चारी है कालबेलिया है और यहाँ खादी के कपड़ों भी बनाए जाते हैं खादी के कपड़े गर्मियों में ठंडक देते हैं कठपुतलियां बनाई जाती हैं कठपुतलियों का खेल भी दिखाया जाता है जो राजस्थान में बहुत ही फेमस है यहाँ पर राजस्थान के काफ़ी सारे आभूषण भी फेमस हैं यहाँ पर राजस्थानी जो जेवर हैं जैसे कि बोरला यहाँ पर लोग बोरला बहुत पहनते हैं यहाँ पर लाख का काम भी बहुत होता है लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं लोग चूड़े पहनते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं मार्बल पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है जिससे वो बहुत ही सुंदर और भव्य रहते हैं यहाँ पर ब्लू बहुत है चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बहुत किया जाता है